आंथ' अनलाइन गेम गेलेया नाथाय आं गोदो सिख्ला समावहाय ओ काबादि गेलेयोमोन स्कुल कलेज ओम बेफ्राव काबादि गेलेयोमोन गामिफ्राव फ्रायमारि मिथिं जायोबा गेलेयोमोन ओमफ्राय ओह गाम मालाबा आरैबायदि जाथायबो जादोंमोन ना बे जाथायखौ खोनथानसै आरो आं जाथायानो जाहैबाय ओरैनोथ' कलेजाव जों ओरैबायदि लोगो आरो सानैजों ना ओमफाय दाना गामियाथ' आलदा आलदा गामिया आलदा आलदाबाथ' गेलेनायाबो आलदा आलदा जागोन नालाय गामिजों गामिसो नाङो नालाय ओमफ्राय बेजों आंजों बेराथ' लोगो आरो सानैजों ओमफ्राय लोगोयाथ' लोगो दाना गेमथ' गेलेबाय बिस्रा गामिनि आंहाबो आंनि गामिनि ओह गेम गेलेबाय आंहाथ' गोजौ गिदिर नालाय ओमफ्राय बेहाथ' ओरैबायदि फिसा ओमफाय गेलेनायाव मा जाखो काबादि गेलेनायाव मा जाखो दाना बे काबादि गेलेनानै थांबाय जोंनियाव थांबाय आरो जोंनाव थांबाय बियो थांनानै दाना ओह आंथ' हमना लाखिबाय आं हमनानै लाखिबा मा खालामखो बियो आंखौ ओरैबायदि बुबाय बे गावखौ हगारैनि थारमानि थाव थावबो होबाय खुसेरला बायबायबो ओमफाय दाना आंहाथ' सानो खि एरख'लायनाय लोगो आरो ओरैबायदि मोजां लोगो ओमफाय बुबाय बुजाबाबो हमथाथारबाय आं गेमसो नालाय बेयो बेथ' जोंनि स्कुलनि कलेजनि लोगोनि बुलायनाय नङा ओम गेमनिसो हमथाथारबाय आं बुजादोंबाबो हमथाथारबाय आङो बेहा आरो बुगासिनो खुरख्लाबगासिनो गावखौ हमथानायनि ओमफाय दाना ओरैबायदि मिनिबाय ग्रुबा बिसिनाबो मिनिबाय जोंनाबो मिनिबाय आंहाजे ओरै खुख्लाबजाजोबबाय गावहाबो उनाव बुखांनानै जि सरि बिबाय जि सरि बिबाय खुदुमलाबायबाय सरिलै सरि सरि होननानै ओमफाय खेलासो नालाय बियो गेमसो नालाय आङो जों सानैनि लोगोनि बुलायनाय सानफ्लांदों गेमखौनो सानफ्लाङाखै जानानै ओरैबायदि सरि बिबाय आरो ना दा बिदिनो जायोमोन मालाबा मालाबा लोगोजों लोगोजोंबाबो गेमाव एसे सुथ्रु जालायनांगौ जायोमोन ओमफ्राय जाय देरहायो दसे रायलायलायामोन आरो खाथि खाथिनिजों गेम जेनोबा उमुख गामि उमुख गामि जोंनि गामि बै गामि बिदि ओह मेस गेलेयोमोन नालाय दसे सम रायलायलायला सोरहाबा देरहायोबा जों देरहायोबा बैसिनि ग्रुपनि आंनि आसे लोगोयाबो दसे रायलायला आरो ओमफाय बिदिनो दसे दुइ घन्टा थिन घन्टा रायलायला बिनि उनाव रायलाफिनसै मोजां जालायफिनसै बिदि आरो गेम गेलेनायाव बिदि जायो मालाबा मालाबा गोसोजों गोसो आरो ना ओम जालायो बिदिनो मोजां मोनोमोन आरो काबादि गेलेयोमोन कलेजावबो गेलेयोमोन ओह खिन्थु गेलेबा देरहायोमोन फास्ताव नङाबा सेकेन्डाव थांखागोन आरो जेननायाव गैफेरामोन आरो आंनि ग्रुबा उम बयबो लाफानो सोरबा हायारबो बिबावोमोन गोजौ गिदिर नालाय नोंखौ हायार नांगौ जोंनो होननानै बहा हरनो आंना गामिना हायार हराना ओम आंखौ हरबानो गामिया जेनगोन ओम बेनसै आरो आंनि काबादि गेलेनायनि खाहानिया